हाँ हमने स्वास्थ्य बीमा कराया है और इसके लिए मैंने अपने परिवार के मुखिया यानि कि मेरे पति का इस्तेमाल किया है मैंने उनके द्वारा ही अपना स्वास्थ्य बीमा करवाया है और स्वास्थ्य बीमा करवाने के अनेक लाभ होते है यदि हमारे परिवार में किसी भी सदस्य का या हमारा स्वयं का स्वास्थ्य ख़राब हो तो स्वास्थ्य बीमा जो है हमें एक निश्चित राशि तक फ्री में या निःशुल्क दवा देता हैं इसके अलावा वह अपने ख़र्चे पर हमारे स्वास्थ्य के लिए चिंता करते हैं इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का बीमा करवाना आवश्यक है स्वास्थ्य बीमा के द्वारा एक लाभ यह भी होता है कि हम जहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल हैं जिसका ख़र्च हम नहीं उठा पाते किन्तु स्वास्थ्य बीमा के द्वारा हम अपने वहाँ पर जाकर अपने स्वास्थ्य का इलाज करवा सकते हैं इसके लिए हमें एक निश्चित राशि मिलती है और इस तरह से हमारा फायदा भी होता है स्वास्थ्य बीमा परिवार के सदस्यों के लिए भी बहुत आवश्यक है परिवार के सदस्य के लिए भी हम अपना स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं और इस तरह से स्वास्थ्य बीमा करवाना अति आवश्यक है क्योंकि आकस्मिक दुर्घटना होने पर जहाँ पर हम संभल नहीं पाते तो ऐसी स्थिति में जहाँ हमारा स्वास्थ्य बीमा हमें संरक्षण देता है और हमारी भली भांति सहायता देता है इसलिए हमें स्वास्थ्य बीमा करना आवश्यक है और परिवार के सदस्य के साथ साथ ही हमें अपने स्वयं के जीवन के साथ भी यह कार्य करना चाहिए इस तरह से स्वास्थ्य बीमा बहुत ही आवश्यक है